ہم اپنی نانی کے یہاں جاتے ہیں اور ویسے تو ہم پڑھائی میں لگے رہتے ہیں اس سلسلے میں جانا نہیں ہو پاتا لیکن کبھی کبھار ہم جاتے ہیں تو ایسے ہی تہواروں پر جاتے ہیں جس میں ہمارے کزنس سب لوگ مل مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے لوگ ملتے ہیں کھانا پینا ہوتا ہے ساتھ میں اور ایک الگ ہی ماحول بن جاتا ہے بہت سے موقعوں پر جانا پڑتا ہے جیسے تہواروں پر یا کزنس میں شادی خاندان میں شادی اس سلسلے میں جانا رہتا ہے